मणगणें शेवयांची खीर सोजी पातोळ्यो नेवऱ्यो मोदक बेसन लाडू राव्याचे लाडू बाकरवडी पुरण पोळी शिरवळ्यो शिरो शंकरपाळी नाचण्यांचे लाडू मुगांचे लाडू मेथ्यांचे लाडू तांदळांचे लाडू बिकणांचे लाडू तिळांचे लाडू मेथ्यांची पेज पोरयांची पेज मुगांचें खण केक दोश दाळीची कापां सोयेचीं कापां दोदोल बिबीक तवश्यांचो पायस तांदळांचो पायस गाजराचो हलवो